हलो ओला मां पिया ॻाल्हायो हा साईं मां इहो तव्हांजी टेक्सी बुक कराई हुई हितां कटनी शहर खां वठी भेड़ा घाट ताईं जे लाइ हा चारि ॼणण जे लाइ त हाणे वरी कुझु असांजे परिवार में कुझु अहिड़ो कारण थी वियो आहे जंहिंजे करे असां नथा वञी सघूं त असां हूअ टेक्सी हाणे केंसिल था करायूं पिया हा कुझु अहिड़ो कारण आहे भाऊ जंहिंजें करे असां केंसिल था कयूं पिया परिवार में कुझु कम अची वियो आहे जरुरी त तव्हां हीअ टेक्सी केंसिल करे ऐं मुंहिंजे खाते में हीअ पैसा जेके आहिनि रिफ़ंड करे छॾियो हा हा इहे पूरा पैसा मां जेके तव्हांखे मोकलिया हा हा हा ठीकु आहे अढाई हज़ार रुपिया हीअ मूंखे रिफ़ंड करे छॾियो ठीकु आहे ठीकु आहे साईं